आज के समाज में हिन्दी भाषा को लेकर काफ़ी घिन्न भरी नज़रों से देखा जाता है लोगों को ये लगता है जो व्यक्ति हिन्दी में बात करता हो वो बुद्धिमान नहीं हो सकता बुद्धिमान वही व्यक्ति है लोगों के नज़रों में जो अंग्रेजी में बात करता हो जबकि भारतवर्ष हमारा एक हिन्दी बोलने वाला देश है जिसमें अनेक अनेक प्रकार के विद्वान हुए हैं जो हिन्दी में भाषी हैं और हिन्दी में बात करते हैं हिन्दी भाषा एक अति मधुर भाषा है जिसमें बात करने से किसी भी व्यक्ति को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है जो कि विदेश के लोगों के लिए हिन्दी समझना बहुत मुश्किल है पर हिन्दी भाषा में एक मधुरता और एक मिठास है एक देशभक्ति है देश प्रेम है जो कि हिन्दी को लेकर काफ़ी आज काल कई जगहों पर चुनौतियाँ आती हैं जैसे बच्चा गया एडमीसन कराने किसी कोलेज में तो वहाँ पर बोला जाता है कि नहीं आपका बच्चा क्या इंग्लिस जानता है इंग्लिस में बात करता है अगर गार्जियन बोले माता पिता बच्चे के बोलें कि नहीं हमारा बच्चा हिन्दी में बात करता है तो कई जगहों पर ऐसा होता है कि बड़े बड़े जो प्राइवेट संस्थाएँ हैं कोलेज हैं वहाँ पर जो हिन्दी में बच्चा बात करता है उसका एडमीसन नहीं लेते हैं बोलते हैं कि नहीं आपका बच्चा होशियार नहीं है अब यहाँ पर ये चुनौती आ जाती है कि नहीं बच्चा अगर हिन्दी में बात करता है तो ये कहाँ से आपको मालूम है कि नहीं बच्चा के पास नॉलेज नहीं है या बच्चा पढ़ने में कमजोर हो ऐसा नहीं है कि बच्चे को हिन्दी में बात कर रहा है तो बच्चा कमजोर होगा ये कदापि नहीं हो सकता पर ये जो लोगों की छोटी मानसिकता है कि नहीं हिन्दी में बात कर रहा है तो उसके पास नॉलेज नहीं होगा हिन्दी एक अच्छी भाषा है बहुत प्रचलित है विश्व में इसको प्रेम मिलता है हिन्दी भाषिकों को भारत वर्ष का एक शब्द है हिन्दी जहाँ सारे अधिकतर जनता हिन्दी में बात करती हो और हिन्दी बहुत प्यारी भाषा है